हाँ बोलिए

ओके ओके डॉक्टर अभी नॉट रीचेबल हैं नो अभी हॉलीडेज़ पर लीव पर हैं इस लिए शायद कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है एन आपको जो मेडिसिन्स दी थी उसको आपको तीन टाइम में लेना है ओके डोज़ जो है वो तीन टाइम में लेना है और विद वॉटर लेना है पानी के साथ और आपको कोल्ड हुई है ना हाँ तो आप ज़्यादा जो है खट्टी चीज़ें वग़ैरह मत खाइएगा डाइट का बैलेंस मीन्स ध्यान रखिए ज़्यादा तीखा या फिर दूसरा भी कुछ उल्टा सीधा मत खाइए जैसे खट्टा वग़ैरह ठीक है अचार वग़ैरह नॉर्मल फूड आप खा सकती हैं पर ठण्डी चीज़ें ना खाएं हाँ ठीक है दही आप ले लीजिए उससे कोई ईशू नहीं है

वो तीन चार दिन लीव पर हैं जैसे ही आते हैं आप या आप आ कर देख लेना एक बार कॉन्टैक कर लीजिएगा हाँ श्योर मॉर्निंग में जो टाइम है उस टाइम से ओके ओके ओके ओके बाय